ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں تعلیم كے آنے كے بعد تعلیم آنے كے بعد ثقافتی طریقوں كو متاثر كیا ہے جیسے كہ پہلے زمانے میں لوگ عورتوں كو شادی شدہ عورتوں كو ان كے شوہر كے ختم ہو جانے كے بعد ان كے ساتھ ہی جلا دیا كرتے تھے یا ان كے ساتھ ہی دفنا دیا كرتے تھے لیكن تعلیم كے آنے كے بعد اس كو ان لوگوں كو سمجھایا گیا لوگوں كو بتایا گیا كہ ایسے نہیں كرنا چاہیے اور پھر شوہر كو دفنا دینے كے بعد عورت كو عدت كرنے كے لیے كہا گیا نہ كہ جلا دینے كے لیے اور پہلے زمانے میں لوگ شراب بہت زیادہ پیا كرتے تھے جوا كھیلا كرتے تھے لیكن تعلیم كے آنے كے بعد ہی كافی سارے چیزوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے اور كافی ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں جیسے كہ جوا اور شرابی بہت زیادہ كم ہو گئے ہیں پہلے كے پہلے كے مقابلے میں